मैने कुछ दिन पहले बॉडी लोसन का प्रोडक्ट मंगाया था उस से मुझे काफ़ी हद तक शुकून मिला है बॉडी लोसन क्रीम त्वचा को एकदम ग्लो करती है बिल्कुल निखार ले कर आती है और मैं उसको नाइट में लगा कर सो जाता हूँ सुबह जब चेहरा साफ करता हूँ तो चेहरा एकदम बिल्कुल साफ क्लीन नज़र आता है बॉडी लोसन क्रीम इतनी अच्छी है जैसे कि बिल्कुल एकदम त्वचा को बिल्कुल ऐसा बना है देती बिल्कुल क्लीन मैने एक प्रोडक्ट और मंगाया था लेकिन बॉडी लोसन के मुकाबले वह बहुत फ़ीका है बॉडी लोसन क्रीम बहुत अच्छा है बॉडी लोसन क्रीम के काफ़ी फायदे है यह चेहरे पर पीम्पल्स को गायब कर देती है यह दाग धब्बों को हटा देती है चेहरे को बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन बना देती है